یار تمہارا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے کہ تم اپنے نئے پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہو یہ فیوچر پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پر جب بات سیونگس اور انویسٹمنٹ کی ہو لیکن ایک چھوٹی سی بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے کنفرم کر لو کہ نوزائدہ بچے کی پیدائش پراپرلی رجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہندوستان میں اکثر ہندوستان میں اکثر لوگ برتھ رجسٹریشن کو کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ ڈاکومینٹ آفیشیل آئیڈینٹیٹی کا سب سے پہلا اور امپورٹینٹ حصہ ہوتا ہے بینک بھی اکثر برتھ سرٹیفکیٹ کو ایز ا پروف مانگتا ہے جب مائنر کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تم یہ کنفرم کرنے کے لیے اپنے قریب ترین نادرہ آفس جا سکتے ہو وہاں پہ تم اپنے بے فوم کے ذریعے چیک کر سکتے ہو کہ رجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں اگر تمہارا پاس آلریڈی فام بی یا چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سی آر سی ہے تو سمجھ لو کہ رجسٹریشن ہو چکی ہے اگر تم ناظرہ آفس نہیں جا سکتے تو